अच्छा ते मेरा एह् सोआल ऐ कि दस्सो तुस एह् पुच्छे दा ऐ कि अजकल दे जागत नै जां अजकल दी जिन्नू अस अंग्रेजी च जनरेशन आक्खने आं क्या ओह् साढ़ा कल्चर जेह्ड़ा साढ़ा ओह् केह् नां ता कल्चर फॉल्लो करै दे नै कल्चर जेह्ड़ा पैह्लें ते साढ़े बच्चें ई एह् नी पता कि साढ़ा कल्चर है केह् ऐ केह्ड़ा कल्चर ऐ केह् नांऽ ऐ ओह्दा सारें कोला पैह्लें ते बच्चें ई एह् दस्सना चाही दा कि डोगरी कल्चर ऐ साढ़ा जित्थें अस रैह्न्नें जिनेंई आखदे खंड मिट्ठे लोक डोगरे ओह्दी भाशा च गै मठास ऐ ठीक ऐ साढ़े बच्चे जेह्ड़े नै ओह् नेईं फॉल्लो करा दे जेह्ड़े साढ़े बजुर्ग हे उनें ई पता हा डोगरी कल्चर केह् ऐ उनें पता हा ओह् सारे ध्यार बी करदे हे के कन्नै बोलदे ही पेड़ें थल्लै बैट्ठियै ते बूह्टेंआं थल्लै बैट्ठियै ते केंईं केंईं घैंटे बैट्ठियै ते गल्ल बात करदे ही डोगरी च ते पता चलदा हा एह् डोगरी कल्चर ऐ ते इयां गै अज्जकल दे बच्चे कुत्थें करा दे एह् पिच्छे साढ़े बगुर्ग करदे ही डोगरी कल्चर गी फॉलो ते बिच्च ऐसा गैप आया ऐसा गैप आया कि कुसै गी पता गै नी रेहा कि भाई डोगरी कल्चर है केह् ऐ एह्दे च साढ़े बच्चेंईं कुत्थें पता चलना ते सारें कोला बड्डी गल्ल एह्दे च एह् ऐ कि साढ़े बच्चेंआं दा बी कसूर कोई नी सारें कोंलूं बड्डा कसूर साढ़ा ऐ साढ़े मां अस मां प्यो आं साढ़ा कसूर ऐ कि अस अपने बच्चे गी घर बी ते कदें डोगरी कन्नै गल्ल नी करदे घरा च बी ते डोगरी कन्नै गल्ल नी करदे ते उसी कियां पता चलना कि एह् डोगरी दा केह् महत्व ऐ ते अजकल मां प्यो बच्चा जिसले पैदा होंदा ते पैह्ले उसी पाई ओड़दे अंग्रेजी स्कूलें च प्री नर्सरियां च पाई ओड़दे उत्थें बच्चा कित्थें सिक्खना डोगरी ओह् अंग्रेजी स्कूलां च बड्डे कोला बड्डा जेह्ड़ा बड़ा अंग्रेजी आह्ला होग उत्थें पांदे ते बच्चा उत्थें ते डोगरी दा कोई नांऽ शब्द गै नी ते बच्चै कित्थे सिक्खनी डोगरी नांऽ पल्ला गै नी ते कन्नै बच्चेंई पाना असें कॉन्वैंट स्कूलें च ते घर बच्चे पेरैंटस एह् सोचदे मां बब्ब एह् सोचदे भाई साढ़ा बच्चा मती कोला मती अंग्रेजी बोल्लै ते मती कोला मती हिन्दी बोल्लै ते डोगरी ना मां बब्बा ने बोलनी ओह्दे ते ना गै बच्चे नै सिक्खनी त् कियां उनें पता चलना भाई एह् डोगरी कल्चर ऐ सारें कोला बड्डी गल्ल ऐ कि सारे सोचदे की साढ़ा बच्चा बड्डे कोला बड्डे स्कूला च अंग्रेजी भाई अंग्रेजी पढ़ो हिन्दी पढ़ो पर अपने कल्चर गी ते नीं ना भलाओ अपना कल्चर कन्नै लेइयै चलो जे अस लोग घर गै बच्चै कन्नै डोगरी च गल्ल करचै तां बी बच्चें ई आ पता चलदा कि मेरी मां बब्ब मेरे कन्नै केहो जेही कम से कम बच्चा घरै च ते डोगरी बोल्लै अस लोक अपनी बेशती मसूस समझने कि साढ़ी बेशती ऐ होआ दी भाई एह् च'ऊं लोकें च डोगरी च गल्ल करा दा लेकिन ऐसा नि होना चाही दा जेह्ड़ा साढ़ा कल्चर ऐ एह् साढ़ी धरोहर ऐ इसी सम्भालियै रक्खना चाही दा स्हानू ते एह् अपने बच्चें गी दस्सना चाही दा भाई कियां बच्चा जे बच्चे नू किते

ते बच्चेंई शुरु कोला गै लेइयै अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी ते हिन्दी हिन्दी गाई गाई गाई गाई बच्चे दा उध्दर करी ओड़े दा पूरा ध्यान गै उध्दर करी ओड़े दा जां कुसै बच्चे ई इयां पुच्छी ओड़ो नी बै बच्चे पं'ज्जी किन्ने होंदे ते बच्चा चुप्प बच्चा चुप्प बच्चें कोई पता नी जागतें कोई पता नी ओह् इक दुए दा मूंह दिखदा फिर ओह् फिर इक दुए दा मूंह दिखदा भाई एह् केह् पुच्छा दे मिगी उस्सै मौकै उसी आक्खो नि टवंटी फाइव किन्ने होंदे ते ओह् आखदा एह् होंदे ओह् फ्ही सनाई ओड़दा भाई एह् होंदे उनां नू न्हत्तर दा नि पता उनाट दा नि पता छियानुवैं किन्ने होंदे एह् नी पता निक्के होंदे गै बन टू थ्री ते साढ़ा जेह्ड़ा कल्चर ऐ बड़ा पिच्छें रेही गेदा ऐ हून अग्गें जे थोह्ड़ा जेहा जेह्ड़ा गौरमैंट ने जिसले दा एह् कीता भाई डोगरी कल्चर नू मान्यता दित्ती ऐ ते जेह्ड़ा प्रोगराम करा करेओ जां ऑन लाईन होए जां कल्चर कैड़मी जम्मू च इक कल्चर कैडमी ऐ असें उत्थै डोगरी प्रोगरॉम बी कीते दे ते दिक्खे दे बी ते तां करियै जेह्ड़ी साढ़ी तक्कर जनरेशन ए इनें पता भाई डोगरी केह् ऐ त् साढ़ी एह् धरोहर ऐ असें इसी साम्भियै रक्खनी ऐ ते में एह् आक्खनी भाई तुस जित्थै मर्जी बड्डे स्कूल्ला च बच्चा पाओ पर अपने घर ओहदे कन्नै डोगरी च गल्ल करो ते उसी अपने कल्चर दे बारे च जरूर सनाओ ते जरूर समझाओ एह् कोई बेशती आह्ली गल्ल नी ऐ कि बच्चे नै च'ऊं जनें च डोगरी च गल्ल करी ओड़ी ते साढ़ी बेशती होई गेई ऐसा कुछ नी ऐ डोगरी इक ऐसी भाखा भाई जिस्सी बोलदे ते सुनदे बड़ा मज़ा आंदा ते इयां थोह्ड़ी कुसै नै नांऽ पाए दा खंड मिट्ठे लोग डोगरे इयां थोह्ड़ी आक्खे दा कुसै ने साढ़े बजुर्गें कहावत पाई दी पैह्लै बी ते लोग डोगरी चैं गै बोलदे हे साढ़े बजुर्ग केह्ड़ियां अंग्रेजियां मारदे हे हैं ते बेशक्क साढ़े बजुर्ग सारे ते नेंई बचारे पढ़े लिखे दे ही पर सारें कोलूं शैल भाशा सारें कोलूं मिट्ठी गल्ल बात करदे ही ओह् ते तां करियै मेरा एह् ऐ कि भाई अपनै इस धरोहर गी खत्म नेंई होन देओ ते केंई ऐसे प्रोगरॉम करो अपने म्ह्ल्लें च करो अपनी सोसाइटियें बी करो डोगरी प्रोगरॉम रक्खो जित्थें बच्चे बी जान उनें पता चलै भाई एह् साढ़ी कोई भाशा ऐ जां साढ़ी कोई डोगरी भाशा ऐ साढ़ा कल्चर ऐ एह्दा मते कोला मता इसी प्रोत्हसाहन करना चाही दा मते कोला मता लाने चाही दे सखाना चाही दा डोगरी डांस सखाने चाही दे अज कल ते बच्चा बोल्लना छड्डियै कुतै डांस बी नी करदे ओह् बी अंग्रेजी उध्दर उध्दर बाह्मां लत्तां मारदे हैं ते कोई डोगरी डांस उनां नू सखाना चाही दा प्रोगरॉम रक्खने चाही दे कपड़ेआं दा नी पता उनें भाई डोगरी पैह्नावा केह् ऐ साढ़ा हैं ते के फट्टी दियां पैंटां पान ओह् सारें कोलू्ं आखदे शैल लग्गा ने ते डोगरी पैह्नावे दा पता होना चाही दा बच्चेंई फिर बच्चें गी अपने रैह्ने बैह्ने दा पता होना चाही दा घर च गल्ल बात बजुर्गें कन्नै कियां करनी जरूरी थोह्ड़े ऐ कि भैन भ्रा ते चलो इंगलिश च बोल्ली लैन ते ओहदे हम उमर इंगलिश च बोल्ली लैन ते घरा च बजुर्ग बी होंदे बचारे ते उंदे कन्ने ते गल्ल बात बच्चें ओह् बचारे डीकदे रौंह्दे भाई कुसलै बच्चे आन ते भाई उंदे कन्नै कोई गल्ल बात करचै भाई बच्चे उसलै उंदे कन्नै कन्नै बोलदे हिन्दी ते अंग्रेजी ते ओह् बचैरे बजुर्ग बेही जंदे चुप्प करियै भाई एह् केह् आक्खा दा फिर ओह् बचारा दुए जनें कोलूं पुछदा भाई केह् आक्खा दा ऐ दस्सो ते सही जागत केह् आक्खा दा ऐ ते इस बास्तै बजुर्गैं कन्नै गल्ल बात करनी जेह्ड़ी ऐ बच्चें गी जरुर जरुर जरूर डोगरी अपने घरा च बोल्लो ते बच्चें गी बी सखाओ